हैलो सर मेरी क्या नंदन कार वालों से ब कार टूर एंड ट्रैवल से बात हो रही है जी मुझे एक छोटी मध्यम आकार की कैब बुक करना था जिसमें चार लोग आ सकें मेरा परिवार हमें छोटा सा टूर के लिए पर्यटन स्थल देखने के लिए हमें कार कैब बुक करना है हमारी यात्रा यह हमारी यात्रा सुलभ हो ऐसी हमें कार चाहिए हमारी हमारे परिवार में चार लोगों के संख्या चार लोगों की है जिसमें कैब में आ सके ऐसी कार हमें बताइए और हमें वह कार कितने में आएगी इसकी कीमत भी हमें बताएँ चार लोग उसमें फ़िट हो सकें और एक बड़ी जिसमें छे लोग फ़िट हो सकें ऐसी कार की क़ीमत हमें बताइए जिसमें सारा विवरण हो और हमें छोटी सी कार चाहिए जिसे आप बुक करने की कृपा करें थैंक यू धन्यवाद